हमारे घर हंसिया है पौसिल रहा है इससे कटाई करते हैं एकही बारे में हमरे बच्चे लोग बोले कि जाकर मम्मी चक्कू ले आओ चक्कू ले आओ तो हम गए बन्ह्वा बाजार में दुकान पर गए दुकान वाला से बोले हमको चक्कू दे दो अच्छा लगा कहीं जाओ ले लो मैं देखा उसका अच्छा लगा तो लिया मैं तो बोला हम कहे कितने कितने के देगी तो कहे कि सौ रुपये हम कहे सौ रुपये का चक्कू तुम दे रहे कम करो तो कम नहीं किए कहते कहते तो कम किया अस्सी रुपया में दिया उसका लिया आए तो घर पर हम कटहल छीलने लगे उसका धार भूर गया धार मुर गया तो फिर बोलने लगे हम उसके जाकर के की धार तो टूट गया काहे कैसा चक्कू दिया तुम बोले कि वो दुकान पर दूसरे की दुकान पर अच्छा मिला उसके बोले कि वो दुकान पर अच्छा मिलता है वो पचास रुपया में दिया तुम इतना महंगा दिया तो वो भी टूट गया तो उसका बोलने लगे की हम कहे की अच्छा से और दुकान पर गए अच्छा से चक्कू ले आए तो मैं कही कि तुम्हारा चक्कू अच्छा नहीं है तुम्हारा चक्कू तो बहुत धार एकदम उड़ गया धार उड़ गया हम बच्चे लोग बोले कि अच्छा नहीं है चक्कू इसके लिए हम क्या कहें